औ सोर बुंदों आदसा आदसा आदसा औ औ आदसा आदसा औ औ औ औ औ

ओम ओम ओम ओम दा अब्ला नोंनि बैसोआ बेसिबां होनब्ला उन्दै दङ नामा दायो आदसा सारायसलल' बाथ' मा होनो एसे उन्दै आन्डार एज माने एसे उन्दै बैसोआनो जाहैयो अ अब्ला नोङो माहोनो लारनार ना लारनारखौ नोङो एफ्लाय खालामदो औ लारनारजोंहायनो नोङो नोंनि गारि गोदानखौहाय नोङो सालायनो हागोन औ नोङो मासमोनसे नोङो थांबायब्लाबो मानो ओ मासमोनसे थांबायब्ला अब्ला नोङो माहोनो एफ्लाय खालामनो हागोन अरिजिनेल मा होनो बे ड्राइभिंनि थाखैहाय ओ आरो नोङो बेखौहाय नोङो सयमास सिमा नों जथेसथ'स लारनारजोंनो बे लेखाजोंनो नों सालायनो हागोन आरो अ जेबो सम'स्या गैयाआरो खिन्थु दायोथ' जोंने मा होनो आसाम सरखारा बहुद स्ट्रिक दङसैनालाय औ बे मा होनो गारि लेखाफ्रा जुदि मोजां नङाब्ला नोंखौहाय फाइन फोनांनाय जायो दा बेवहाय नोङो जुदि गारि बायबाय होनना बुंबायला हेलमेट थानांगौ ओम हेलमेट नोङो हमाब्ला नोंखौहाय हमनाय जागोन एबा लामाफ्राव नौंखौ लोगो मोनोब्ला फाइन फोनांनाय जागोन औ ओमफ्राय गारि ओ दाथ' हेलमेट हेलमेट आथ' दा ओरैनो हाजार थाखासिमावहाय बियो गोग्लैयो औ ओमफाय फाइना बेफोरबादि गोग्लैयो आमफ्राय जेन'बा नोंनि गारिजों लोगोसे गोदान दाथ' इनसुरेन्स थाबाय खिन्थु जेब्ला इनसुरेन्स आ जोबबाय बियो भेलिड थायो नालाय बोसोर बा बोसोरसे गोदान हिसाबै नोंहा बोसोरबा थांनो हागौ दा जुदि बे बोसोरबा जोबबा नों एनसुरेनसखौ बोसोरफ्रोमबो खालामबाय थानांगौ आरोना औ दा बेखौबो बहुद स्ट्रिक एनसुरेनस गैयाब्ला बेखौबो गारिफोरखौहाय हमनाय जागोन आरो औ गारिखौ हमनाय जागोन आरो नोङो गासैखौबो एनसुरेनस फलुस'न थलुस'न लानानै नोङो जुदि गाहामै सालायोब्लाथ' नोंहा जेबो सम'स्या गैया औ नों गाहामै सालायलांनो हागोन खिन्थु दा नों गोदानैहाय नों एफ्लाय खालामनांगौ आ नों लारनारखौ एफ्लाय खालामदो औ आमफ्राय नोङो खालामनानै बिजोंनो नों सालायनो हागोन आरो नोङो गुबुनफ्राव थाङोब्ला नों गासैबो थ्राफिक जे पुलिसफोर थायो बिसोरनि डाइरेकस'न बायदि नों सालायनांगोन आरोना औ बिसोर बबेजों दोनदों बबेहाय स्ट'ब माबादों नै बेफोरखौहाय मा होनो नोङो बुजिनानै सालायनांगोन थोसन थोब्र' एसे सालायलाबायबाथ' औ औ औ औ बेखौथ' फोरोंनाय जासै बहुद स्ट्रिक थारसै औ नोंखौहाय मा होनो डिटिअ अफिसारा नोंखौ लिंहरगोन होम आमफ्राय नोङो बेवहाय थांनानै नों गारि स्टार्ट खालामनाय माब्रै सालायनाय माब्रै खालामनाय नै बेखौहाय नोंखौ एसे टेस्ट खालामनाय जागोन आरखि एगजाम लानाय जागोन आरो औ ओरैनो सिगांनि समफ्रावथ' ओरैनो होनाय जायोमोन दा बेखौहाय एसे माने बांसिन उन्दै गथ'फ्रा ओरैनो गारि सालायला बायो हिसाबैहाय रोङा गारा ओरैनो सलायो नालाय दा बेखौ एसे टेस्ट खालामनाय जायो औ औ ओम ओम मोनगोन औ मोनगोन एफ्लाय खालामब्लानो दानि सिसथेमावहायथ' इजियै जासैआरोना होजों थांबाय थांनानै नोङो रायज्लायनानै गासैखौबो मावबानो जाबाय दे औ दे धयन'बादसै धयन'बाद